जय झूलेलाल तव्हां जो नंबर मूंखे मुंहिंजी फ्रैंड ॾिनो हुयो तव्हां जी एजेंसी जो नंबर असां नागपुर मां आया आहियूं मुंहिंजा मां सॼी फैमिली सां आया आहियूं असां त असां खे हिते महाराष्ट्रा जा सभु मंदर घुमंदा घुमणा आहिनि

त इस्कॉन मंदर बि आहे न हिते अछा अछा ऐं अछा त मूं वटि त पंज ॾींहं आहिनि त मूंखे त सॼा मंदर घुमंदा घुमणो आहे मूंखे शिरडी बि वञिणो आहे

त तव्हां सॼे ॾींहं जो हिकु लिस्ट ठाहे करे मूंखे ॾेखारियो तव्हां कीअं वठी हलंदा असां खे लॻिभॻि पंज ॾींहं में असां खे त ए सी गाॾी खपे ऐं पंज ॼणनि जे हिसाब सां तव्हां इनोवा खणी ईंदा त सुठो थींदो कंजस्टिड न थिए न ॾह हज़ार हीअं त जामु था चओ तव्हां त हीअं त पोइ तव्हां पंज ॾींहं लाइ हीअं ॾह नव ॾह नव इ कंदा त पोइ थोरा त घटि कयो ठीकु आहे त हट त हलंदव पोइ असां खे पहिरियों तव्हां मंदर वठी हलंदव अॻे शिरडी

ठीकु आहे त पोइ मूंखे उहो मोकिलियो हा उन हिसाब सां असां कयूं था सुभाणे जो पहिरियों पोइ पणीहं जो पोइ था ॾिसूं जय झूलेलाल